सोनभद्र जिले में विकास और विकास के मामले में बहुत सारी मुख्य चुनौतियां हैं यहाँ पे कई सारे चुनौतियों वाले अवसरों का सामना करना पड़ता है यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही नीचे है क्योंकि सोनभद्र में कोयला मुख्य उत्पादन है और यह दूर दूर तक भेजा जाता है और उसी कोयले से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है इसलिए सोनभद्र जिले में कोयले के अलावा कोई प्रमुख कार्य नहीं है उन्हीं सब पावर प्लांटों से लोगों को नौकरियाँ भी मिलती है यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक बहुत सारी चुनौतियाँ हैं पर्यावरण के भी हानियों के बहुत सारे कारण हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों से कोयले को जमीन से खनन कर निकाला जाता है फिर वह पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है जिससे यहाँ पर तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण को हानि होती जा रही है